जय झूलेलाल डाक टिकेट ऐं सिका जूना नयूं टिकेटियूं जूनियूं जूनियूं अलॻि अलॻि देशनि जूं असां गॾु कयूं असांजो हिकु वॾो ग्रुप आहे जंहिं वटि सभिनि जूं अलॻि अलॻि शहरनि जूं अलॻि अलॻि डाक टिकेटियूं सिका सभु आहिनि असां साल में हिकु ॾींहुं गॾुजंदा आहियूं सभु पाण में ग्रुप ऐं हिकु ॿिए खे ॾेखारींदा आहियूं की हिन वटि हीउ टिकेटियूं आहिनि हुन वटि हीउ टिकेटियूं आहिनि त हो उन टिकेटियूं गॾे करे ॾिसंदा आहियूं हुनजो नॉलेज इंदो आहे ज्ञान बि इंदो आहे की के शहर में कहिड़ी टिकेट हले थी ऐं किथे कहिड़ा जूना सिका त हलनि ऐं छा डाक टिकेटियूं ऐं सिका असां सभु ग्रुप ॾिसी करे डाढा ख़ुशि थींदा आहियूं असांजो नॉलेज वधंदो आहे ऐं इनमें असांखे मज़ा बि इंदी आहे की सभिनि वटि अलॻि अलॻि टिकेटूं ऐं सिका आहिनि